زخم کے لیے جیسے کہ زخم ہو جائے زخم ہونے کے بعد جب زخم ہو جاتی ہے تو اس کا گھریلو علاج یہ بھی ہے گرم پانی کرے گرم پانی کرنے کے بعد گرم پانی سے زخم کو دھو لے دھونے کے بعد پھر گرم تیل سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے وہ سرسوں کا تیل لگائے وہ اس کو لگانے کے بعد جو پرانا گوٹی ہوتا ہے گوٹی کو مطلب چور کر دے مہی کر دے اس کو مہی کرنے کے بعد لگائے لگانے کے بعد پھر جیسے کہ صبح لگائے شام میں دھو لیے پھر شام میں اسی طرح کرنا ہے ہم کو جیسے کہ گرم پانی کرنا ہے گرم پانی کرنے کے بعد زخم زخم کو دھونا ہے دھونے کے بعد پھر گرم تیل کرنا ہے گرم تیل کرنے کے بعد پھر گرم تیل لگانا ہے غرم تیل لگانے کے بعد پھر وہی پرانا جو گوٹی ہوتا وہ ہوتا ہے اس کو بھی چور کر کے آپ لگا سکتے ہیں اور جیسے کوئی زخ زخم ہو گیا جیسے سردی ہو گئی تو سردی کے لیے لہسن کو بھی آپ گرم کر کے یعنی سرسوں کے تیل میں گرم کر کے لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آیوڈیکس جو ہوتا ہے وکس جسے کہتے ہیں اس کو گرم پانی میں ڈال کے اور آپ ایک کپڑا منہ کے اوپر رکھ لے پانی کے ساتھ اور سانس لے اس سے بھی مطلب زخم دور ہوتی ہے آرام ہوتا ہے